आंथ' बिजाबफोरखौ जोंनि खाथिनि लकेलावनो मोननायाव मोननाय बिजाबखौबो लकेलावनो बायो आरो मेरला गोबां बिजाबफोर दं जायफोरखौ नोंथाङाबो गोजोननो बियो जोंनि टावननिनो दत्त ब्राडार्स वार्डस एन वार्डस बेफोराव माखासे लाइब्रेरिफोर दं बेफोराव बायहैयो आरो गोबां दखानफोर दंबावो बेफोराव बायो आरो दाथ' सोलायनानै जुगा इन्टारनेटनि जुग जाहैबाय जाया बेयावनोदा फ्लिपकार्ट एमाजन गोबां मिश'आव बायदिसिनाफोराव लेखाफोर मोनो जायफोरखौ मोननो थाङा बिदिखौ मोनजोबो बेफोरावबो बिहरो बेजोंनो बायो आङो आरो गोबां लेखाफोर मोनबावो जेराव लेखा गलाफोर दं बेफ्रावबो बायो आरो जों माखासे इन्टारनेटआव पि डि एफ फाइल बेफोरखौ नायनानैबो जों फरायो फरायनानै गोबां गियान लायो जोंनि जेनेरेशननि दा गोबां इजिआव फैबाय जेराव जों बिजाबफोरखौ बायाबाबो पि डि एफ फाइलनि गेजेरजोंनो जोङो फरायनानै गावसिनि गियानखौ लानो हायो बेफोरबायदि जेराव जोङो न'आव थानानैनो पि डि एफ फाइल नायनानै गासिबो गियानफोरखौ लानो हायो आरो दाथ' इन्टारनेटनि जुग युटुबाव गासिबो गियानफोरखौनो मोनजोबनो हायो मेरला क्लास सोलियो गासिबो क्लास कचिंफोराथ' गासिबो युटुबावनो जाजोबोसै दाना कचिं गासिबोनि जों जेनिखि गोसो जाया मानो जेखि प्रिपारेशन खालामनो गोसो जाया मानो जोङो युटुबावनो मोनजोबो बिजाब गलाफ्राव थाङाबाबो मोनबावोसो जोङो युटुबावनो आरो वेबसाइटआवथ' गासिबो लिंकफोरा थाजोबखायो गासिबो बिजाबनि मिनिंखौ जों पि डि एफ फाइलनि गेजेरजोंनो फरायो आरो दाथ' जोंनि गेजेराव सेकेन्ड हेन्ड होननाय बिजाब दखानफ्रानो गैलायानो होनजायो दा लोगोफोरनि गेजेरावल' एसे गोसोबा सोरनिफ्रायबा बिथ'लायनाय हरथ'लायनाय बिदिल' सोलिसै सेकेन्ड हेन्ड गला बेफोरो नुलानो आङो जोंनि साइडआव गोबां जायगाफ्राव दं जानो हागौ जों मिन्थिया दा बिजाबफोरखौ जोङो बायाबाबो मेरला इन्टारनेटजोंनो जोङो फरायनानै मिन्थिजोबो